में अगर गल्ल करां गीत संगीत मेरे किन्ने पसंदिदां दा सगींत ना उंदी गल्ल करां ते में एह् आक्खना चाहन्नां कि बचपन च अस डोगरी सगींत बी गोंदे होंदे हे ओहदे बाद जिसी सुनन लगे अस हिंदी संगीत बी आसेंगी बडे़ अच्छे लगदे हे और गांदे बी हे लेकिन फैवरट संगीत दी गल्ल करां में ते फेवरट संगीत स्कूल च अस डोगरी हां साॅग पार्टीस्पेट करदे होंदे ते ओहदे च बडे़ सारे संगीत न डोगरी च जेहडे साढ़े फेवरट संगीत रेह दे ना धोवन पानी गी चली ऐ एह् संगीत दा और डोगरी सगीत बी बिच पंजाबी संगीत बी पसंद हे और हिंदी साॅग बी पसंद हे देश भक्ती दे गाने गांदे होंदे हे जिंदा अस घर बिच बी बडे़ लाउडली तरीके कन्नै बोलदे होंदे हे और घरै दे बी असेंगी बार बार आक्खदे हे कि बिच कोई गल्ती होंदी ही ते असें गी मना करदे हे कि तू इत्थै गल्त बोलेआ लेकिन फिर बी साढ़ी प्रैक्टिस चलदी रौंहदी ही संगीत इक आसेंगी बडे़ अच्छे रिलैक्स करदे होंदे हे और ओहदे कन्नै अस कदें कंदें स्कूल च बी टीचर असेंगी अग्गै प्रेयर च जां होर प्रोगराम च असेंगी खडे़ करियै साढ़े कोला सुनदे होंदे हे जी